मैंने बहुत तरह की किताबें पढ़ी हैं मगर अगर कहा जाए तो धर्म पुस्तकें मेरी मनपसन्द हैं क्योंकि यह पुस्तकें कहानियों की तरह हैं यह रोमान्चकारी हैं और यह अपने गूढ़ रहस्यों को को अपने अन्दर लिए छुपाए रहती हैं वह हालाँकि धर्म पुस्तकें जैसे कि अगर आप महाभारत कह लें तो महाभारत को मैंने पढ़ा है रामायण को भी पढ़ा है महाभारत रामायण एक तरह के महाकाव्य हैं और यह एक कालखण्ड की घटनाओं पर रचा गया है हालाँकि महाभारत में भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पात्र हैं यह एक धर्म पुस्तक भी है यह हर घर में पाया जाता है और महाभारत का उपयोग एक नीतिशास्त्र के तौर पर भी किया जाता है महाभारत में जो समझने वाले हैं या जो आकलन और अवलोकन करते हैं किताबों का वह समझते हैं यह बहुत ही गूढ़ नीतिशास्त्र इस महाभारत के अन्दर चाहे वह राज़नीतिक हो या प्रबन्धकीय हो हर गुण इस महाभारत और रामायण किताबों के अन्दर मिलेंगे जैसे कि अगर छोटा हल दिया जाए एक गणितीय सूत्र भी इस महाभारत में मिलेगा आपको जैसे कि कहा जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम या गणित के हिसाब से कहा जाता है कि अनन्त सकारात्मक अनन्त तो नकारात्मक अनन्त नाम की चीज़ें नहीं होतीं दोनों अनन्त बराबर होते हैं कोई नेगेटिव पार्टी नहीं जो चीज़ें अनडिटरमाइण्ड हो यानी कि जिनका डिटरमिनेशन न हो वह चीज़ें एक होती हैं इसमें कहते हैं कि महाभारत युद्ध में द्रोण नहीं भीष्म पितामह भीष्म और शिखण्डी दो इस पूरे युद्ध में दो काल दो इस काल में यह दो योद्धा बल ऐश्वर्य तप की सीमा थे एक अति बलशाली और एक एकदम कमज़ोर बलहीन अति बलशाली भीष्म और बलहीन शिखण्डी यह हुआ क्या कि दोनों अब इस अगर गणितीय सूत्र देखा जाए तो सबसे बलशाली और सबसे बलहीन दोनों बराबर हैं यानी कि जो सकारात्मक अनन्त हैं नकारात्मक अनन्त दोनों एक ही है शिखण्डी और भीष्म यहाँ पर बराबर हैं यानी कि वह सबसे बलशाली योद्धा था उसके बराबर में यहाँ पर शिखण्डी ही खड़ा था जो सबसे निम्न स्तर का योद्धा था यह बहुत सारी चीज़ें हैं इन धर्म शास्त्रों में बहुत सारी नीतियाँ हैं कुछ वैज्ञानिक शोध हैं कुछ गणितीय शोध हैं इन सबसे यह परिपूर्ण है और मैं पढ़ने के तौर पर रामायण को बहुत पसन्द करता हूँ क्योंकि यहाँ प्रबन्ध नीति शास्त्र युद्ध कला वह सब उसमें है किस तरह से अपने नीचे आने वालों की रक्षा की जाती है अन्य राज्यों के लोगों को अपने अधिकार में लिया जाता है किस प्रकार से एक अकेला आदमी जो संसार में कहीं जाता है और वहाँ के लोग उसके साथ पीछे पीछे चल देते हैं यह एक प्रबन्धन की तरह है इस रामायण में देखा जाए तो प्रभु श्रीराम ने बाली का वध किया वह चाहते तो लन्का पर राज करते मगर गुरुजी उन्होंने जो है वह राज्य किस्किन्धा का सुग्रीव को दे दिया यह भी एक प्रबन्धन का ही नियम है अच्छा ठीक है सब यह गूढ़ किताबें हैं इनमें बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है यह सिर्फ़ पढ़ने वाले के विवेक पर ही निर्भर करता है कि वह उसमें से किस किस रहस्यों को ले सकता है इसलिए धर्म पुस्तकें यह पुस्तकें अपने आप में विचार नीति शास्त्र और प्रबन्ध शास्त्र गणित ज्यामितीय शास्त्र और विज्ञान को सहेजे हुए है यह पढ़ने वाले के ज्ञान पर निर्भर है कि वह उसमें से क्या निकाल पाता है